गोंयचें ट्रानसपोर्टेशन आनी कम्युनिकेशना बद्दल उलयतलो जाल्यार खूब आसा आनी ही सुरवात जाता पयलीं सावन म्हळ्यार पोर्तुगेजां वेळार सावन गोंयचें ट्रान्सपोर्टेशन नॅटवर्क म्हळ्यार रस्ते बरें आशिल्लें आज पळयात ब्रीज बांदल्यात व्हडले व्हडले तेजे पयलीं पुर्तुगेजां वेळार सुद्दा ब्रीज बांदिल्ले गोंयान आनी ते अजून आसात आनी ते घट आसात कांय ब्रिजांक काम चलता आनी आज तर खूब व्हडले ब्रीज आनी ट्रांसपोटेशन नॅटवर्क तेजे बरोबर कम्युनिकेशन नॅटवर्क ही इम्प्रूव जायत गेला गोंयान रस्ते बांदप आनी रस्ते बांदप आनी तेजे बरोबर ते फ्लो ऑफ ट्रांसपोर्ट गोंयान खूब इम्प्रूव जाला रस्ते पयली तांबडे आशिल्ले म्हळ्यार तांबडे रस्ते म्हळ्यार कितें मातयेचे रस्ते आशिल्ले ते आज दामराचे जाला आतां तर ब्रिजाचेर आमचे शिमिटाचे रस्ते आसात म्हणल्यार ट्रांसपोटेशन हेंच खूब वाडत चल्लां आनी अशेंच ते वाडत वयतले आनी कनेक्टिविटी जेन्ना ट्रानसपोर्ट वाडटा किंवां रस्ते जेन्ना जाता तशे कनेॅक्टिविटी बरी जाता म्हळ्यार एका मनशाक दुसऱ्या मनशाक कनेक्ट जावपाक थ्रू लँड रूट किंवां वॉटर रूट पॉसिबल केन्ना जाता जेन्ना ट्रानसपोटेशन इज अवेलेबल आनी ते रस्ते आनी तशी ती सगळें आतां रोवरो फेरय येल्या इनलँड वॉटरवेज ट्रांसपोटेशन म्हणटशें रोवरो फेरेल्या एक खरो सरकाराचो बरो यु नो स्टेप म्हणपाचो की बरें काम केलां दुसरी गजाल पयली फेरी आसताल्यो आनी तेचेरूय इनलेंड ट्रान्सपोटेशन चालू आसलें आमचे मनशांक तशे वेहीकल्सूय मुव जाताले म्हळ्यार गाडयोय मुव जाताल्यो हेण खूब फायदो जाला आतां कम्युनिकेशन टॅलिफोन पयली आमचेडेन फोन आसताले टॅलिफोन आसतालो आज आमचे कडेन मोबायल आसा आनी मोबायल हे चलपा खातीर मोबायल टावरय आसात सो मोबायल टावर गोंयान आसात आनी ते आनी वाडत चल्ल्यात हे हेचे कारणान खूब ट्रांसपोर्ट आनी कम्युनिकेशन नॅटवर्कान इम्प्रुवमेंट आनी डॅवलपमेंट म्हणटा तशें चालूच आसा आनी अशेंच ते फुडें चालूच उरूं आनी आमी गोंय शुड बी म्हळ्यार गोंय वळखोंक जाय वळख कशी निर्माण जावूं गोंयची की गोंयांत ट्रांसपोर्ट आनी कम्युनिकेशन बरें आसल्यान खूब फायदो जाता गोंयचे सरकाराक लोकांक मदत करपाक अशेंच हांव मागतां